ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ورل پول کا واشنگ مشین خریدا تھا اور اس کو استعمال کرنے کا میرا تجربہ اتنا اچھا نہیں رہا مشین میں جب بھی کپڑے ڈالتے ہیں اور تو چلتے وقت بیچ بیچ میں رک جاتی ہے اور جس کی وجہ سے کپڑے جو ہے پوری طرح سے صاف نہیں ہو پاتے ہیں